मुजफ्फरपुरमे एगो सबसे अच्छा बी बी कॉलेज छै उसमे अच्छा अच्छा पढ़ाइ होइत छै हमरा सबकेँ अच्छा शिक्षा मिलैत छै अच्छा अच्छा पढ़ाइके बारेमे समझबैत छै सर सब वहाँके सर मैडम सब अच्छा अच्छा हय मुजफ्फरपुरमे बी बी कॉलेज जे छै अच्छा जगह पर स्थित छै आओर वहाँके मार्केट भी अच्छा छै अच्छा वातावरण अच्छा ऑक्सिजन सब मिलैत छै वहाँ पे आओर मेडिकल मेडिकल भी वहाँके सही छै अस्पताल ओस्पताल सब ठीक छै यहाँके तौर तरीका केना की करैके हय सब चीज अच्छा अच्छा सर पर बतबैत छै हमसब पढ़ैत छियै हर विषयके जानकारी हमरा सबके मिलैत छै हमसब ओएह से पढ़के आगे बढ़लियै हँ आओर वहाँ भी अभी तक भी पढ़ाइ करबे विकास करबे अइसन कोइ अइसने बात छै आओर भविष्य हमरा सबके देखिऔ किधर ले के जाइत छै हमरा गाँवमे भी बहुत अच्छा लेकिन मुजफ्फरपुरमे बहुत अच्छा सोसाइटीमे बसल छै आओर अच्छा अच्छा तौर तरीका वहाँके सब किछु नियम सही हय बगीचा ओगीचा गार्डन ओर्डेन हमसब गेली तऽ वहाँ खूब घूमली ओमली आओर पढ़ाइ भी कयली सर से पढ़ाइके बारेमे भी जानकारी देलक खेल कूदके बारेमे जानकारी देलक केना रहेके हय केना पढ़ेके हय कब खाना खायके हय सब चीज सर सब बताबैत छै आओर सर वहाँके सरके सबसे अच्छा बात छै जे व्यवहार सही छै हमरा सबके मतलब अच्छा से पढ़ाइ लिखाइ सब किछु करबबैत छथि